जय झूलेलाल लक्ष्मी कलेक्शन हा लक्ष्मी कलेक्शन मां बिल्कुलु हा मुंहिंजो मूंखे मूंखे तव्हां जो नंबर फीड कयलु आहे तव्हां मुंहिंजा रेग्यूलर ग्राहक आहियो न पहिरियां तव्हां रेग्यूलर ग्राहक आहियो हमेशह इतां ई वठंदा आहियो ॿी कंहिं दुकान ते न वेंदा आहियो मां तव्हां खे सुठो सुठे फ़ाइदे में नयूं नयूं शयूं आयूं आहिनि टी शर्ट लेडीज़ कपिड़ा बि आया आहिनि हा ॿारनि जे लाइ बि सुठा कपिड़ा आया आहिनि तव्हां खे जंहिंखे खपे या चओ त मां मोकिले ॾियां तव्हां पसंदि कयो या तव्हां अची सघो त अची करे फैमिली सां साणि अची करे वठी सघो था कपिड़ा कलेक्शन में वैराइटी जामु आई आहे वैराइटी जामु आहे ॿारनि जो हुजे लेडीज़ जो हुजे या जवान जो हुजे या ॿुढे माण्हूअ जो हुजे कलेक्शन आई आहे तव्हां जी हा तव्हां वठी हा वठी अचो बिल्कुलु डिस्काऊंट मिलंदो तव्हां केतिरे जो बि मालु वठो लेकिन तव्हां खे डिस्काऊंट मिलंदो तव्हां खे शइ पसंदि अचणु घुरिजे बस असां ग्राहक खे सैटिस्फाइ करणु चाहियूं था बस तव्हां बेफ़िकिर रहो डिस्काऊंट जे लाइ डिस्काऊंट मिलंदो उहो मां ॾिसी करे अघु ॾिसी करे डिस्काऊंट कंदुमि ऐं तव्हां खे फुल डिस्काऊंट ॾियण जी कोशिशि कंदुमि हू न्यू कलेक्शन्स आहिनि न्यू कलेक्शन आहिनि जवान ॿार ॿुढा सभिनि जे लाइ यंग मैन सभिनि जे लाइ सुठी शयूं आयूं आहिनि

कुर्ता पजामा जेको बि खपे पॻड़ी खपे जेको बि शइ खपे जींस खपे टी शर्ट खपे तव्हां खे लेडीज़ लाइ साड़ी खपे ड्रेसिस खपनि सलवार कुर्तो खपे जीअं

या पोइ डिस्काऊंट थी वेंदो तव्हां वेलकम आहियो ऐं तव्हां कॾहिं बि अची था सघो नवें खां नवें ताईं असां जो दुकान लक्ष्मी कलेक्शन खुलियलु हूंदो आहे ग्राहक आहे सीज़न हले थो ग्राहकी लॻी पई आहे सीज़न हले थो हा हा ठीकु आहे हा तव्हां जो नंबर आहे मूं वटि फीड कयलु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल हैप्पी दिवाली